हमारे यहाँ जानवरों को बहुत देर से जिलाया जाता है यहाँ पर हमारे घर पे हमारे दादा और पापा भी रखते थे और हम भी रखे हैं जानवर हमारा जानवरों से अच्छा जुड़ाव है और हमारे यहाँ भी पहले बहुत जानवर रहते थे जब दादा ओदा रखे थे उसके बाद भी आज भी हम भी रखे हैं तो छः सात जानवर हैं जिनमें हमारा अच्छा उनसे जुड़ाव रखते हैं और उनसे हम उनमें से उनका नाम भी रखे हैं जैसे एक का नाम रखे हैं नंदिनी और खिलाते पिलाते हैं उसको भूसा लाते हैं खेतों में से टाली से लाद लादकर घर पर गिराते हैं उसके बाद कमरे में रखते हैं उसको खाने के लिए और खेतों में चरी बोबाते हैं बरसीम बोबाते हैं लाते हैं खिलाते हैं उसके बाद हम सुबह उठते हैं उसका गोबर डालते हैं गोबर डालने के बाद उसको भूसा डालते हैं उसमें चूनी चोकर पशु आहार ये सब बाल्टी में मिक्स कर कर सब लोगों को थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा कर कर देते हैं मिला देते हैं वो लोग खाती हैं उसके बाद कुछ देर बाद हम उसका दूध निकालते हैं सबका दूध निकालकर हम रखते हैं घर पे उसके बाद जो घर में जरूरत होती है एक दो लीटर उसको निकालते हैं निकालने के बाद उसको डेरी पे ले जाते हैं जो बचता है दूध उसको दूध को बेचते हैं बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे उनका चूनी चोकर पशुहार खरीदा जाता है और उसके बाद हम घर आते हैं फिर से उनको दाना पानी डालते हैं वो लोग खाते हैं उनको पानी पिलाते हैं नहलाते हैं उसके बाद ले जाकर उनको पेड़े के नीचे छाँव में बाँध देते हैं उसके बाद फिर दोपहर भर वही पड़े रहते हैं तीन बजे से या साढ़े तीन बजे से उनको हम ले आते हैं फिर से उसके हौदी में लगा देते हैं फिर से वो खाती है खाने के बाद फिर उसको शाम को वही खिलाने पिलाने के बाद दूध लगाते हैं फिर दूध डेरी पे ले जाते हैं बेचते हैं उसको बेचने के बाद शाम को आते हैं फिर शाम को पानी ऊनी पिला के फिर हम लोग खाना पीना खा के सो जाते हैं यही सब हमारा जुड़ाव है जानवरों से और हमारे यहाँ एक कुत्ता भी है जिसका नाम है मैक्स उससे हमारा अच्छा जुड़ाव है वो हमें बहुत अच्छा लगता है वो बहुत ही खूबसूरत और सुन्दर है वो लाल कलर का है और हमारे परिवार में उसको सब बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं उससे

बरसात में हम लोग जानवरों के लिए छाया में उसको रखते हैं जैसे उसके लिए ऊपर टीना वाला पत्रा डालते हैं उसके नीचे बरसात पे जिससे हमारे जानवर भीगे ना इसलिए उसको छाया में रखते हैं उसके बाद बारिश होने लगती हैं तो वो लोग भीगते नहीं है नहीं तो बीमार हो जाते हैं बरसात में भी वही सेम पोजीशन खिलाते पिलाते वही अन्दर हैं उसको नहलाते भी हैं और गर्मी भी है उसके पहले गर्मी आती है गर्मी में उनको दिन में दो बार तीन बार नहलाना पड़ता है जानवरों को

ठंडी में जब जानवरों को

छाया में उसी छाया में रखते हैं उनके लिए घर वाले मम्मी दादी ऊदी जूट की बोरी का सिल सिलकर उनको जैसे इन्सान ओढ़ते हैं वैसे जानवरों को भी ओढ़ने के लिए बनाते हैं ओढ़ा देते हैं उनको जैसे उनको ठंडी ना लगे और उनके छोटे छोटे बछड़े को भी गाय को भी कुत्ते को भी सबको ओही जूट का बोरा ओढ़ा देते हैं उससे उनको ठंडी नहीं लगती है आराम से वो अंदर बैठकर सार में खाते हैं पीते हैं वही रहते हैं वो उनको बाहर भी नहीं निकाला जाता है ठंडी में गर्मी में तो लोग निकाल ही देते हैं ठंडी में लेकिन निकालते नहीं हैं इसीलिए उनको ठंडी में बहुत ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पिलाया जाता है न नहलाया जाता है जिससे उनको ठंडी नहीं लगे उनके बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाता है उनको दवा पिलाई जाती हैं उनको तेल वगैरह गुड़ उड़ खिलाया जाता है की उनको ठंडी न लगे यही सब जानवरों को दिया जाता है खिलाया जाता है उसके बाद हम लोग कहीं भूसा वगैरह खरीदते हैं जानवरों को घर से कम पड़ जाता है तो खरीद के उनको खिलाया पिलाया जाता है और बरसीम की बुबाई की जाती है जैसे बरसीम उनको खिलाया जाता है ठंडी में बरसात में बरसात आने वाली है इसके बाद अब हम लोग चरी बोएँगे चरी बोएँगे सुबह उठेंगे पहले जाएंगे चरी काटेंगे उसको ठेलिया से ढोकर फिर से लाएंगे उसको घर में घर में लाने के बाद उसको मशीन में बालेंगे बालने के बाद फिर खिलाएंगे उसको थोड़ा थोड़ा करके वही भूसे में मिलाकर सब लोगों को थोड़ा थोड़ा खिला देंगे